नमस्ते टमाटर बीस रुपए कीलो है कटहल अस्सी रुपया कीलो है परवल दस रुपए पाव चालीस रुपया कीलो सब ताज़ा ताज सब्ज़ी है हमारे यहाँ हमारे यहाँ सारी सब्ज़ी तोड़के आती है सब ताज़ी सब्ज़ी है अच्छा चलिए कोई बात नहीं आप एक दिन ले जाइए या डेली ले जाइए सब्ज़ी आपको ताज़ा मिलेगा मिर्चा तो है दस रुपया पाव है शिमला मिर्च भी दस रुपया पाव है देखिए बहन जी देखिए अब बताइए एक पाव आधे पाव में क्या बचेगा हाँ भाई दो कीलो और एक कीलो ऐसे कुछ लें तो भाई दो चार रुपए कम हो जाएँगे कटहल आप आप आप कहीं भी दुकान में पता लगा सकती हैं कटहल अस्सी रुपए कीलो ही मिल रहा है परवल भी चालीस रुपया कीलो चल रहा है लौकी भी चालीस रुपया कीलो है क्या क्या आपको चाहिए कितना कितना चाहिए ये बता दीजिए सब्ज़ी के रेट सारे सही मिलेंगे आप पूरी तरह से निश्चिंत रहिए

अरे अरे नहीं नहीं आप कैसे कहाँ से देख रही हैं देखिए सारे से सारी सब्ज़ी नहीं है और वैसे बोरों से ट्रक पे लदके आता है बोरे में बोरे में भरके आता है तो भाई द थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत दब जाता है हाँ यहाँ की सब्ज़ी बाहर से आती है चलिए अस्सी अस्सी रुपया आप सत्तर लगाके कर ली लीजिएगा गाजर चालीस रुपया कीलो है चलिए ठीक है आपको निश्चिंत निश्चिंत रहिए आपको कित कित अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा चलिए ठीक है आप निश्चिंत रहिए हम रेट का हम रेट सही लगा देंगे सही लगाके देंगे आपको ठीक है ठीक है